अगर किसी का टूट जाता है मेरे गाँव में जैसे बाइक से गिर जाता है तो हाथ टूट जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक के जैसे पहले आयुर्वेदिक दवाई मिलता था तो लोग उसको मरहम पट्टी करवाते थे उससे भी बहुत आदमी ठीक हो जाते थे उसके बाद जैसे अभी के डेट में डाक्टर होता है हर जगह डाक्टर उपलब्ध होता है जैसे ही गिरता है उसको उठाकर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टर अपना उपचार वहाँ पर करता है जो उनको लगता है वो सब वो व्यवस्था करके उसको प्रचार करते हैं बेहतरीन एक से एक अच्छा से अच्छा काम करते हैं डाक्टर के पास ले जाते हैं तो उसका हड्डी में बढ़िया से इलाज होता है गाँव गाँव में यही सब सुविधा बेहतर है और क्या

सोचते थे हाथ गोड़ टूटबे किया तो क्या हुआ जाएँगे आयुर्वेदिक दवा लेंगे अभी के भी डेट में लोग यही सोचते हैं जो गीरो जाएँगे त क्या होगा डॉक्टर है घर के बगल में दवाई लेंगे ठीक हो जाएँगे और क्या सबसे बढ़िया व्यवस्था है यही है गाँव देहात में और अंग टूट जाता है तो इलाज कराने में एक नंबर बेहतरीन डाक्टर के पास जाता है उसके बाद हड्डी में भी डॉक्टर मलहम पट्टी करता है दवाई देता है उसको ठीक कर देता है जैसे यस बेटा कहाँ टूट गया था तो उसको भी इलाज कराएँ तो उसका भी हाथ ठीक हो गया डॉक्टर के पास बेहतरीन सुविधा मिलता है और क्या आयुर्वेदिक काम करता है आयुर्वेदिक में भी पहले लोग आयुर्वेदिक दवाई यूज़ करते थे हड्डी या हाथ तोड़ने में अभी के डेट में अंग्रेजी दवाई मिलता है गाँव में देहात जो उलटंगा डाक्टर आता है उससे दिखा देते हैं और क्या बेहतरीन सुविधा है हाथ और वही हड्डी अंग क्या टूटेगा कुछ भी टूटता है तो बढ़िया